हम सांस्कृतिक रूप से त्योहारों में होली दीपावली वगैरह मनाते हैं जैसा कि सभी जानते हैं कि दीपावली से पहले तो बहुत सी तैयारियाँ की जाती हैं जिनमें घर की सफाई सजावट और भी चीजों को हम शामिल करते हैं और दीपावली को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं ये बहुत ही कॉमन त्यौहार है जो कि हिंदू धर्म में सब लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं त्योहार के दिन और भी बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं अब वो घर को सजाना हो और सफाई से लेकर मिठाईयों खाने तक बहुत ही मज़े करते हैं बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब में खुशी का माहौल होता है रात को सब पूजन वगैरह में शामिल होते हैं परिवार के साथ समय बिताते हैं पटाखे फोड़ते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं और इसे बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है और इसी प्रकार होली में भी सब बहुत एंजॉयमेंट के साथ रंग खरीदकर मार्केट से लाते हैं उनसे होली खेलते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाया मनाते हैं इंजॉय करते हैं तो हमारे द्वारा जो एंजॉय किए जाते हैं कुछ सांस्कृतिक त्यौहार उन में यह दोनों दीपावली और होली शामिल है